हलो कृष्ना होटल मां स्विगीअ मां ऑडर कयो कुझु पर आयो कोने अञा त तव्हांखे ऑडर लिखायांव थी पर तव्हांजे माण्हुनि खे झटि मोकिलिजो गैस्ट अचण वारा आहिनि त गैस्ट अचनि पोइ रोटी अचे हिन खां पहिरां ई तव्हां रोटी मोकिले छॾिजो जेका मां लिखायांव दालि चांवरु बिह पटाटनि जी भाॼी ऐं फ्राई भींडियूं फ्राई भींडियूं तरियल पटेटा वाङणु तरियल अने सलाड ॿियों थोरो तरियल में खीचा पापड़ त खटाण छोलनि जी भाॼी हिकु मोकिलिजो ॿिया थोरा पुलाव पुलाव मोकिले छॾिजो थोरो पुलाव बिह पटाटनि जी भाॼी हीअं थी वियो बाक़ी मिठे में गुलाब जामुनि मोकिले छॾिजो थोरा अने ॿियों ठंडे हिन खां पोइ न त ठंडे में आइस्क्रीम मोकिलिजो अने ऑडर में छा चया तव्हांजे माण्हुनि खे चइजोसि थोरो फास्ट ऑडर डिलेवरी करनि छो त देरि थी वञे मिज़मान वेठा हुजनि इन्हनि खां पोइ तव्हांजो ऑडर अचे त उहो थोरो शर्म थिए हिन खां पहिरां ऑडर अची वञे मां रसोणे में जॻह था ठाहे करे रखी छॾिया पोइ भले गैस्ट अचनि त वांदो न अचे इअं त जब समुझी वियो छा छा मोकिलिणो आहे हा अने ॿियों भींडियूं तरियल सोक करे मोकिलिजो भींडियूं बिहु पटाटा पुलाव दालि चांवरु खीचा पापड़ सलाड अने ॾुधु हिन सां गॾु हुजे खटाण हुजे लीमनि जी जा मिक्स खटाण पंजाबी मिक्स अचार ईंदा आहिनि न उहे ऐं मिर्च तरियल हुजनि ऐं बसरु थोरा वढियल पर देरि न कजो भैया जेतिरो थी सघे झटि मोकिलिजो असां हिते सिंधी सोसाएटी में ज रहंदा आहियूं साम्हूं ज सिंधी सोसाइटी नीलम आहूजा नालो अथव तव्हां कंहिं खां पुछिजो भई नीलम आहूजा जे घर वञिणो आहे बसि हेतिरी वस्तू मोकिले छॾिजो फटाफट पोइ ॾिसो जेको खुटियो वधियो त वरी तव्हांखे फोन कयांव थी मां हा हा हेतिरो ऑडर करे छॾियो ने जेतिरो लिखायोमांव हींअर सभु भींडी राइस मोकिलियो ने अने पटेटा हा वाङणु तरियल पुलाव दालि चांवरु हा थधो हुन मथां सोडा में थमसप मोकिले छॾिजो हा भले